हम मुसलमान है हम रोज़ा रखते हैं हमारा रमजान चालू होने बाला है इसलिए रमजान करम एक महीने रोज़ा रखते हैं उसमें सुबह में उठती हूँ चार बजे छरगही के लिए फिर छरगही में हमने या एक ब्रेड खा लिया दूध पी लिया या कुछ भी फिन उसके बाद दिन भर निर्जली भूखा रहते हैं रोज़ा को फिर उसके बाद शाम के पाँच बजे मगरीब के टाइम नमाज के फिर अजान होता है हम लोग उसमें बनाते हैं हलुआ पकौड़ी कुल कुलहा उसमें सारा चीज़ बनाते हैं और फिर उसके बाद अजान के बेले में या चटाई बिछा कर उसको सारी चीज़ें अबताल लगा देते हैं अबताल लगा के वहाँ पर बैठ जाते हैं शर्बत भी बनाते हैं फिर बैठ कर अजान जब होता है तो रोज़ा खोलते हैं खजूर से इसलिए खजूर हमारे रमजान में बहुत अच्छा बहुत वो माना जाता है इसलिए हम लोग खजूर से रोज़ा खोलते हैं शर्बत पीते हैं फिर उसके बाद दीदी नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का शुक्रगुजार करते हैं फिर वहाँ से उठते हैं फिर उसके बाद जब ईद आता है तो हमारे घर में सबको नया नया कपड़ा चाहता है इसलिए नया कपड़ा सबको बच्चों को सयान को जितना भी रमजान में हो सकता है उतना कपड़ा खरीद लो फिर उसके बाद हम सब परिवार को नए कपड़े खरीदते हैं पहनते है सब कोई ईद के दिन सेवई आती है उसको भुजते हैं अच्छे तरीके से नहा धो कर फिन भुज के उसको अच्छे से बनाते हैं पहले लौंग इलाईची का फोरन देते हैं फिर उसमें पानी डालते हैं पानी डाल के फिर उसको दे बलकने लगता है दूध डालते हैं दूध डाल कर फिर सेवई डाल कर हल्का सा उबाल आए फिर उसको रख देते हैं मैंने खोया जलाया खोया का बनाया हमने वो हलुआ खोया का हलुआ बनाए फिर उसमें खोया जला कर रख दिए उसको बाद में हमने मैदा भुजा मैदा भुज कर खोया में और चीनी भुज कर मीस लिया मीस कर गर्मी में ज़्यादा डाल कर उसको अच्छे तरीके से उसका हलवा बनाया खाने में बहुत अच्छा लगा हमारे में बकरीद आता है जब बकरीद पर बकरा कटता है तो फिर उसके बाद हम उसको कुर्बानी कहते हैं बकरा कट कर उसको अच्छी तरीके से पूरे गरम मसाला डाल कर उसका वो किया जाता है रोटी चावल बनता है गोस बनता है सब लोग अच्छे से आते हैं गाँव वाले सब को ही जितना बहन बेटियाँ सब कोई आते हैं वहाँ पर खाते हैं खाते हैं तब जाते हैं हमारा मुहर्रम आता है दस दिन के लिए दस दिन हम लोग मुहर्रम मनाते हैं फतवा करते हैं चौक पर फिर उसके बाद में हम वो जकरते हैं मलीदा बनाते हैं मलीदा बना कर उनका नियाज़ करते हैं नियाज़ करा के अल्लाह का वो करते हैं फिर उसके बाद कर्बला जाते हैं कर्बला में भी नियाज़ करते हैं उसके बाद रोज़ा रखते हैं फिर उसके बाद फतवा होता है क्या कर फिर घर पर आते हैं बारह को फात के दिन बनता है रे हलवा हलवा बनता है और सूजी का बना लो या दे मैदे का बनाओ या बेसन का बनाओ हर एक तरीके का हलवा बनाओ घर में घर में जितना तुम्हारे पास हो सके उतना बनाओ हर एक चीज़ का उसमें कड़ी मेवा हर एक चीज़ नहा कर खूब अच्छे से बनाओ उसको इसलिए उसी का नियाज़ करते हैं उसके बाद दीदी गोश्त ले आओ गोश्त के बना कर बना कर फातिया दिलाओ घर में जो जितना भी अच्छा से अच्छा समान होगा घर में उसका फातिया दिलाओ उसके बाद अल्लाह का शुक्रगुजार करो हम से